हाँ सर आप ट्रैविल एजेंट बोल रहे हैं क्या ठीक है सर वो क्या है कि हमको इंडिया में विभिन्न विभिन्न जगहों पर घूमना है और हमको घूमना है पता है कि आप टूरिस्ट गाइड हैं और ए टूरिस्ट के लिए व्यवस्था करते हैं तो क्या सब फैसेलिटीज़ हैं हमको

घूमने वाला टूरिस्ट प्लेस है जैसे ताज महल लाल क़िला इस राम मंदिर में ई सब तरफ़ घूमने जाना है तो क्या है मतलब बजट वगैरह सब बताइए

ठीक है तो ठीक अच्छा और सब सुविधा अच्छा तो मतलब व्यवस्था क्या है गाड़ी का जाने उने का अच्छा फिर खाना पीना का क्या व्यवस्था होता है

अच्छा और रहने का व्यवस्था रात में ओ उसका क्या खर्चा आएगा सब उसी में कि अलग से अच्छा सब उसी में आएगा कहाँ कहाँ घुमाइएगा फिर

अच्छा अच्छा

अच्छा ठीक है जगहों पर घूमना है इसके लिए दिल्ली में पूरा

अच्छा उसी में उसी ख़र्च में चलिए ठीक है बाद में बात करते हैं ठीक है ओके ओके